जोंहा नखराव गय जुनारफोरनि अनगायै जेनबा जोंहा गय बागान दङ गय बागान दङ थालिर बागान दङ आरो आनारस बागान दं लिबुफोर दं आरो बोथोराव जोङो गयफोर फाननानै जेनबा खुन्थेल मोनसेआव सारि हाजार मोनो बिदिनो एखनबा समाव बिदिनो बिस हाजारबो मोनो मालाबा फसिस हाजार मोनो औवा बागानबो दङ जोंहा औवा बागानखौबो सम सम फानहरो आरो आनारस आरि बेफोरखौ फोमोननानै फिथाइफोरखौ फानो आरो जों थाइसेआवनो आनारसफोरखौ थाइसेआव एखमबा मालाबा थ्रिस थाखा मोनो एखमबा मालाबा स'लिस थाखा मोनो बेबायदिनो मोनो आरो जों बेफोरखौबो फानहैयो बाजारफोराव फानहैयो फाननानै बायदिसिना नखर संसारनि जेनबा बायदिसिना मैगं थाइगंफोर बेखौ सोलायनानै जों बायनानै लाबोनाय जायो आरो थाव संख्रि बानलुफोर बेफोरखौनो फाननानै लाबोयो जेनबा लिबुफोर लिबुफोरखौबो फानहैयो हटेलफोरावबो हैयो बुरजा बुरजा लिबुफोरखौ आरो खमलाफोर माफोर बेफोरखौबो फानो जोङो खमलाबो दङ जोंहा एसे बेफोरखौबो फानो बाजारफोराव खमलाफोरखौथ' थाइनै थाइनै थाइथामफोरावनो बिस थाखा गाहाम मोनो मालाबा खमलाफोर फाननानै मानानै सानसेआवनो साथस' आथस' बेफोरबायदि मोनो जों बिफोरजोंबो नखर संसार दानो हायो आरो आरो बिदिनो मोसौनिफ्राय गाइखेर थाइखेर मोनो गाइखेरफोरखौबो फानो गाइखेर फाननानैबो फैसा एसे एनै जों माबायो आरो एसे एनै सल्ब खालामनो हायो आरो बायदिसिना सोलाय सोल' लाबोयो गयफोरखौथ' आरो बोसोराव खनसेल'सो मोननाय जाहैयो आरो माब्लाबा फिथाइ सामथाइफोरबो फानो माब्लाबा बिदिनो लिबुफोरखौबो फानहैबाय माब्लाबा बेजोंनो सोलाय सोल' खरसा बरसा लानानै फैबाय आरो आरो माबाफोरखौ लिबुफोरखौबो फानहैयो बिफोरखौ फाननानै मैगं थाइगं सोलाय सोल' लाबोयो गथ'फोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ लाबोनाय जायो आरो मालाबा मालाबा जेनबा बिदिनो थालिर बागान थालेरफोराबो दामि दामि थालिर दं ना मालबग बायदिसिना बेफोरखौथ' मोनसेआवनो मोनसेआवनो मालाबा थाइनैफोरजोंनो दस थाखा गाहाम मोनो मोनसेआवनो थाइबा गाहाम मोनो बेफोरखौबो थालिर बागान खालामनानैबो फैसा मोनो जोङो बागानैनो हरबाबो मालाबा बिदिनो थ्रिस हाजार सलिस हाजार मोननाय जायो आरो जों मालाबा बिदिनो दांसे दांनैफोर मोनोबा बिदिनो हालथा हिसाब हाथा हिसाबबो फानहैनाय जायो आरो नैबे बायदि सब जोङो बिफोरबायदिनो नखर संसारखौ सलि सोलियो आरो बेफोरबायदिनो मालाबा गयफोरबो फानबाय मालाबा लिबु फोर मोनबा लिबु फानबाय मालाबा आनारस आरि बेफोर बायदिनो बहुत माबायो आरो जोङो फानो फाननानै जोङो बेजोंनो नखर संसारखौ सोलिनाय जायो आरो बायदिसिना सोलोय सोल' बुस्थु बायनानै लाबोयो बेफोरखौनो लिबुफोर आनारसफोर बेफोरबायदि थालिर गोमोनफोर फाननानैनो सोलाय सोल' माबा थाव संख्रि बानलु बायनानै लाबोयो गथ'फोरनि मेथाइ मेथाइ बायदिसिना जानाय लोंनाय बायनानै लाबोयो बेफोरजोंनो सिनि साहा फात नखर संसार दानायनि जों बेफोरजोंनो सोलोय सोल' बायनानै लाबोयो आरो बायदिसिना नांगौआथ' मानसिनि लाइफआव जोबा नालाय बेफोरजोंनो जों लाबोनाय जायो आरो

नांगौमानिखौ फानो जोङो बोथोराव बेफोरबायदि बुस्थुफोरजोंनो जेन'बा जोङो मालाबा मालाबा जेखौनो मोनो बेखौनो औवाफोरखौबो मालाबा माबा मोनसे फैसा थाखानि फ्रब्लेम जायोबा औवाफोरखौबो फानहरो फाननानै बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय फैसा थाखा स्कुल फिस टिउसन फिस हैनाय समावफ्राव बेफोरखौनो सोसन थिसन खालामनानै जोङो फानो आरो सब बुस्थुफोरखौनो जोङो बेफोरबायदि खालामो आरो जेन'बा नखर संसार दानायाव बेफोर आबादफोरजोंनो मालाबा थारुन थारुन आबादबो मावो थारुन बायदिसिना गाइयो जोङो गायनानै सेरसेआवनो सरलिस थाखा थ्रिस थाखा गाहाम मोनो बेफोरबायदि आबाद मावो आरो थारुनफोर माफोर मैगं थाइगंबो गायो बेफोर बायदि खालामो आरो जोङो जों थारुन बागान जेन'बा हाइजेंफोर माफोरखौ गायो गायनानै बेफोर आबादफोरजोंनो जों नखर संसारखौ दायो

खमला बागान मा बागान बेफोरजोंनो नखर संसार सोलियो जोङो सोलाय सोल' बुस्थुफोरखौ जों मालाबा बिदिनो खालामनाय जायो आरो